کھیلنا تو آج کل سبھی کو پسند ہے اور سبھی کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس کو دیکھو وہ کھیل کھیلتا ہے اور ہمارے دیش میں تو کھیلنے کے بہت ساری جگہیں بھی ہیں بہت بڑی بڑی ٹیمیں ہیں اترپردیش میں کھیلنے کے لیے بہت سارے کلب بنے ہوئے ہیں جنہیں کھیلنا نہیں آتا جیسے فٹ بال بیٹ منٹن باسکیٹ بال چیس کراٹے کھوکھو یہ سب سیکھنے کے لیے لوگ اکیڈمی وغیرہ جاتے ہیں اکیڈمیوں میں بڑے بڑے پروفیشنس ان سب گیموں کو سکھاتے ہیں اترپردیش میں بھی بہت سارے کلب ہیں جیسے پروفیچنل انسد اکیڈمی انکیش شوربھ اسپوٹنگ کلب لاٹ کراٹے کلب یہ سارے کلب بہت ہی زیادہ فیمس ہیں اور لوگ ان کلبس وغیرہ اکیڈمی میں جانا بہت پسند کرتے ہیں اور یہاں پر جا کر وہ گیمس کا آنند بھی لیتے ہیں